औ हेल' नोंथाङा मास्रुम माबानि अनार ना मानि सार आं नोंथांनाव माने मास्रुम माबाखौ माने मैखुननि माबाखौ मारै बानायो बिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा आंथ' ओरैनो मेक्सिमाम बिदिनो एसे बुरजायैनो बानायनो सानदोंमोन आं साननायालाय ओमफ्राय नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे खिन्थानो हागोन नामा आं सोङो सार गिबियावनो बेखौ मारै मारै खालामो एसे फोरमायग्रोदो नामा ओमफ्राय सार बे बुस्थुखौ माने मैखुनखौ बबाव लायनाय जायो बेनि बेगर माबाखौ सार ओमफ्राय नोंथांनिफ्रायबो लाबोनो हागोन नामा नोंथांनिफ्रायबो एसे मोनबोगोन नामा

अब्ला बेनो गोजा ना सार औ औ न'आ ओरैनो सिमपोल ब्लानो जागोनना सार बिदिब्ला सार खिथाहरनायनि थाखाय थेंक इउ सै दे हेनब्लालाय